مہاتما گاندھی کے زمانے میں ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف مختلف تحریکات شروع ہوئی تھی جنہوں نے آبادی کی تلاش میں اہم کردار ادا کیا تھا جیسے نمکین تحریک انیس سو تیس کی بات ہے مہاتما گاندھی نے نمکین تحریک کا آغاز کیا جس میں وہ دنیا کے مشہور سالٹ مارچ کی رہائی میں دو سو اکتالیس میل کا سفر طے کیا تاکہ انگریزوں کے نصابات کے خلاف اتحاد کر سکے پھر دوسری تنظیم تھی نان کاپریشن مومنٹ یہ بات ہے سن انیس سو بیس کی غیر انطباقاتی تحریک کا آغاز کیا گیا جس میں جنسی میں شامل ہونے سے انکار کیا گیا سرکاری مدراس کالوج اور کنٹرولس کی فرمائش سے انکار کر دیا گیا اور کھلی غیرانطباقاتی کی پالیسی پر عمل کیا گیا پھر ایک اور ہے قومی تحریک دوسری جنگ عظیم میں انیس سو چالیس میں کوئٹ انڈیا مومنٹ کا آغاز ہوا جس کے بات حق برطانوی راج کو چھوڑ دینے کا مطالبہ رکھا گیا اور ہندوستانیوں نے انگریزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا پھر چوتھا چوتھی وہ ہے خود آبادی تحریک سن انیس سو تیس میں مہاتما گاندھی نے برطانوی سلطنت کے خلاف سول ڈیسوبیڈینس مومنٹ کی ایجاد کی جس میں اپنی مشہور ڈانڈی مارچ کی رہائی کی لیے دنیا کے مشہور سالٹ مارچ کا سفر کیا